हमारे राज्य की ऐसे कई कलात्मक चीज़े हैं जैसे बांधने का काम है मोजड़ी का काम है साफ़े बनाने का काम है और कुछ ऐसे कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट की डिज़ाइनें हैं हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारे राजस्थान में बनाई जाती हैं और मतलब देखा जाए तो मतलब सरकारी योगदान भी रहता है जैसे मतलब इसमें सरकार से भी मतलब सुविधा मिल जाती है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और जहाँ कॉपीराइट की बात करें तो ऐसे कई ऐसे कुछ फ़रमे बन गए हैं ऐसे कुछ चिन्ह कुछ बॉक्स बन गए हैं जैसे बांधनी के हैं तो उस बॉक्स का लोग जैसे विदेशों में जाते हैं तो उसे बॉक्स के ज़रिए भी वो काम कर लेते हैं अन्य राज्यों में भी वो काम कर लेते हैं जैसे मोजड़ी का है तो कुछ डिज़ाइन ऐसे परमनेंट डिजाइनों के फ़रमें होते हैं तो फ़रमों से वो अपनी डिज़ाइन करके फ़िर मोजड़ी बना सकते हैं तो ये सब चीज़ें कॉपीराइट भी हो गया है और सरकार भी इसमें अपना सहयोग करती है सरकार भी ये वाले कार्य कहीं और राज्य में दे रही हैं नगर निगम के थ्रू करवाए जाते हैं इनके कैंप लगाए जाते हैं इनकी प्रदर्शनी जगह जगह लगाई जाती है और इनको बढ़ावा दिया जाता है ऐसी हमारे राजस्थान की जो भी कलाएँ हैं उनका और उनको कॉपी करके दूसरों को भी सिखाया जाता है ताकि वो भी अपना अपने व्यवसाय को फैला सकें अपने इस काम को अन्य राज्यों में भी फैला सकें